मैथिलिए भाषामे सभ कोइ देखै छियै गीत गबै छियै देखै सुनै छियै मैथिलिए भाषा बजै छियै मैथिलिए भाषामे पूजा पाठमे जाइ छियै देखै छियै सुनै छियै गाबै छियै मैथिलिए भाषामे गाबै छियै देखै सुनै छियै सभचीज मैथलिए भाषामे करै छियै मैथिलिए भाषामे देखलहुँ घुमलहुँ फिरलहुँ देखलहुँ पूजा पाठ देखै छियै मोबाइलेपर सभचीज आब लोक देखै हइ टेलीविजनमे देखलक टी वी मे देखलक घरे बैठल सभ देखलक सुनलक बहुत मदद कऽ देलकै सरकार बहुत चीज लगा देलकै सभचीज लगा देलकै मैथिलिए भाषामे बजली देखली सुनली सभचीज भेल घरे बैठल देखा दै छै सरकार सभ चीजके सुविधा कऽ देलकै हेँ घरमे टी वी लगा देलकै रङ्ग बिरङ्गके देखै छियै सभचीज ओहि टेली टी वी टी वी मे मोबाइलमे देखलक मोबाइलेसँ सभचीज खबर भऽ गेल कहाँसँ कहाँ खबर भऽ गेल मैथिली भाषामे हमे आर भगवानके पूजा पाठ देखै छियै मैथिलिए भाषामे बोललहुँ देखलहुँ सुनलहुँ गाँव घरमे घुमलहुँ फिरलहुँ देखलहुँ जहाँ जहाँ होइ छै तहाँ तहाँ जाइ छियै देखै छियै सुनै छियै मैथिलिए भाषामे बजलहुँ कयलहुँ धयलहुँ सभकिछु बतियान होइ छै मैथिलिए भाषामे बजलहुँ हमे आर देखली कयली सभ चीजके होइ हइ मैथिलिए भाषामे बजलहुँ मैथिलिए भाषामे देखलहुँ सभचीज गानो तान कयलहुँ मैथिलिए भाषामे कयलहुँ पूजा पाठ देखलहुँ मैथिलिए भाषामे देखलहुँ देखा सुनी भेल देखली भगवानके कहाँपर की होइ छनि तहाँ पहुँच जाइ छी सुनली तऽ पहुँच गेली मैथिलिए भाषामे सुनलहुँ गयलहुँ बजेलहुँ देखलहुँ सुनलहुँ सभचीज कयलहुँ देखि सुनि कऽ हुआँसँ आबै छी देखि कऽ आबै छियै मैथिलिए भाषामे देखलहुँ बजलहुँ भुकलहुँ कयलहुँ धयलहुँ सभ चीजके सुविधा होइ छै मैथिलिए भाषामे मोबाइलो देखलहुँ मैथिलिए भाषामे टी वी मे देखलहुँ मैथिलिए भाषामे बजलहुँ देखलहुँ सभ चीजकेँ देखलहुँ सुनलहुँ मैथिलिए भाषामे आ मैथिलिए भाषा बजै छियै करै छियै देखै छियै सुनै छियै टी वी मे देखलहुँ मोबाइलपर देखलहुँ कहाँ कतयके खबर चलि आयल मोबाइलेसँ चलि आयल मोबाइलेसँ देखलहुँ टेलीविजनमे देखयलक टी वी पर रङ्ग बिरङ्गके चीज देखयलक ओहिमे देखली सुनली देखै छियै समय देली बहुत चीजके सरकार सुविधा लगा देलकै हन देखय सुनयमे बहुत व्यवहार कऽ देलखिन हेँ सरकार बहुतके पहिले लोक इसभ नहि देखने रहय सुनै रहय आब लोक घरे बैठल सारा संसार देखहु मैथिलिए भाषामे सभचीज हइ देखा सुनी नीक बेजाय सभचीज होइ हइ मैथिलिए भाषामे देखलहुँ कहीँ कतहु गयलहुँ तऽ मैथिलिए भाषा बजलहुँ मैथिलिए भाषा अबै छै भाषा बोलय अबै छै मैथिलिएमे बाजलहुँ देखलहुँ सुनलहुँ सभकिछु बतिएलहुँ मैथिलिए भाषामे बजलहुँ देखली सुनली मैथिलिए भाषा बजली खयली धयली पूजा पाठ नीक बेजाय सभ मैथिलिए भाषामे बजली देखै छियै सुनै छियै मैथिलिए भाषामे देखै छियै कहाँ कहाँ भगवानके प्रोग्राम होइ छनि तहाँ तहाँ जाइ छियै मैथिलिए भाषामे बजै छियै करै छियै भगवानके गुणगान गयलहुँ मैथिलिए भाषामे गयलहुँ मैथिलिए भाषामे गुणगान कयलहुँ भगवानके दर्शन कयलहुँ प्रवचन सुनलहुँ भगवानके मैथिलिए भाषामे सुनलहुँ प्रवचन सुनै छियै भागवत कथा सुनै छियै सभ मैथिलिए भाषामे बजलहुँ सुनलहुँ देखलहुँ सभचीज देखै छियै भागवत कथा होइ छै भगवानके भागवत कथा सुनलहुँ प्रवचन होइ छै भगवानके ओसभ सुनलहुँ देखलहुँ सभ उएहसभ देखै छियै सुनै छियै मैथिलिए भाषामे बजै छियै भुकै छियै सभसँ बतियान कयलहुँ मैथिलिए भाषामे बतियान कयलहुँ देखै सुनै छियै भगवानके नाम लेलहुँ मैथिलिए भाषामे नाम लेलहुँ जहाँ जहाँ प्रवचन तहाँ तहाँ जाइ छियै देखै छियै मैथिलिए भाषामे बाजय पड़ै हइ बजै छियै हमरा आरके गाँवमे मैथिलिए भाषा चलै छै बेसी बिहारमे मैथिलिए भाषा चलै छै मैथिलिए भाषा हम बजै छियै बिहारमे इएहसभ च चलै छै मैथिलिए भाषा बजै छियै चलै छियै बहुत भगवानके गुणगान होइ छै एतय गुणगान कयलहुँ कयलहुँ बजरङ्ग बलीके होइ छै भोला बाबाके होइ छै सभके बतियान भेल